भिदिअ गेमस होननानै बुङोब्ला आंथ' खालि मानि ओरैनो आं एनट्रेस मोनथारो आरो मबाइल लेजेन गेलेयो ओमफ्राय बिनिफ्राय बिजिएमाय दानि गोदान नै गोदोथ' फाबजि ना माबासोमोन फाबजिया माबानानैहाय बिजिएमाय जाबाय जेनबा बेबो बेन्द जानानै नै दाखालिसो जाफिनदों बिजिएमाय आहाय मबाइल लेजेनाबो गेजेर खन्द' समावहाय बेन्द जाबायमोन थेवबो दा जाफिनबाय आरो ना आङो बांसिन बिजिएमाय निफ्राय मबाइल लेजेनखौ गेलेनो मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला आंथ' ओरैनो थानाय समावबो रुमफ्राव थानाय समावबो एनि ताएम मानि जेबो खामानि गैयाबाथाय मबाइल लेजेन गेलेयो मबाइल लेजेन गेलेनानै ताएम फास खालामनो आरो लाइक ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओरैनो थानायावबो गेलेयो आङो मबाइल लेजेन गेलेनायाव आं हिर'फोरखौ बांसिन गेलेयो मेस गेलेयो आङो लाएक सिसिलियन मोजां मोनो बा नाना मोजां मोनो बांसिन आं सिसिलियन नाना ओमफ्राय बोलिर बेफोरखौ लानानै गेलेयो आरो ना बेलेख फायथार फोरखौथ' आं बिदिनो मोनसे मोननै गेलेयो थेवबो एथबां मानि रोंजोबा नालाय ओंखायनो लाया बांसिन मानि लोगोफोरजों गेलेबाबो आं फारस फारस मानि मेसखौनो लाग्रोनानै गेलेखायो मानो होनबा हेबिद जाबाय ओमफ्राय एम एम बो लायो लानाया मालाबा एम एम खौ आङो बिदिनो हानाबि मिया बे मोननैजों गेलेयो फफुलेन कफा बेखौ मोजां मोनो आरो ना फफुलेन कफा खौ मानो मोनो होनोब्ला सैमा दंफायोना बेना बेनिखायनो आं फफुलेन कफा लायो ओमफ्राय हानाबिया मानि थार्द फावारखौ बाहायब्लासो बिबार जायो बेना बेनि थाखायनो मोजां मोनो आं मियाया जाबाय बोरला गावो नालाय बिनि थाखायनो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय सिसिलियना जाबाय मानि हावखांनानै बोहरोलै बेनि थाखायनो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय नाना नाथ एमबु जायो बेखायनो मोजां मोनो आं बोलिरआ आं दासानदि बोलिरजों गेलेबाय थायो मानो होननानै बुङोब्ला बोलिरआ अरजोंहाय नारगारहरो जेरै बादांफोर लानानै गेलेयोब्ला एनिमे थिमा बादांनाथ मोनसे वालबायदि जायो नालाय जेनबा बेयाव थाबथायो बारनो हाया ना मानि अरजोंहाय नारगार होनो हायो आरो एसे गोजाननो बेनि थाखायनो मोजां मोनो आं बोलिर लानानै गेलेनो दा बांसिन आङो मबाइल लेजेन गेलेयो बि जि एम आय खौ थ्राय खालामदोंमोन खनसे खननै मानि स्खिलानो जाया आंना मानि गेलेनो रोङा ना मानि माव गावनांगौ बोरै गावनांगौ बोरै उन्दुनानै थाबायलांनांगौ एनिमेखौ बोरै नायनांगौ बिदिखौनो जेबो मानि एथबां एक्सपार्ट नङा आरो थेवबो आं थ्राय खालामदोंमोन खनथाम खनब्रेसो रोङैखाय मानि आं बेखौ माबा खालाम खायासै मबाइल लेजेनखौनो आं गेलेबाय थायो आंनि मबाइला एथबां मोजां नङा मबाइल लेजेन गेलेनो मानि खननैसो गेलेबानो हिथ जायो आरो ना ओमफ्राय बेटारियाबो थाब थाब जोंबो बेखायनो बारा गोबावबो गेलेनो हाया लाएक थु थ्रि थाएमस गेलेनानैनो मानि आङो फोजोबो आरो